ہیلو كیا میری سویگی ریسٹورینٹ والوں سے بات ہو رہی ہے میں نے ابھی بریانی قورمہ آرڈر كیا تھا جی آدھا گھنٹہ پہلے جی مجھے بہت پسند آیا اچھا لگا كھا كر جی كتنا بھی تعریف كروں كم ہے پر میں یہ ایک كہنا چاہتا ہوں كہ پھر میں آرڈر كرنا چاہتا ہوں تو كیا ابھی اویلیبل ہے اچھا تو كتنا ٹائم لگے گا ڈیلیوری ہونے میں

كیا جلدی نہیں ہو سكتا تھوڑا تھوڑا جلدی ہو جائے تو كر دیجیے بہت ضروری ہے كچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں اچھا دس منٹ ہاں چل جائے گا دس منٹ پر گرم ہونا چاہیے اور اس میں روٹی بھی ایڈ كر لیجیے گا ہاں ایسا نہ دوپہر كا دے دو یا رات كا تازہ ہونا چاہیے اور گرم ہونا چاہیے اور پیمینٹ كیسے ہوگا كیش لیجئے گا یا آن لائن ہو جائے گا اچھا دونوں میٹھڈ ہے تو جلدی سے میرا آرڈر كر لیجیے نوٹ اور ڈیلیوری كروا دیجیے جتنا جلدی ہو سكے جی جی كر دوں گا میں آن لائن ہی كردوں گا ٹھیک ہے كر دیجیے